असांजे राजस्थान में घणई सामाजिक ऐं सांस्कृतिक परंपराऊं आहिनि जो ॾाढे लंबे वक़्त खां पेयूं हलनि अॼु बि प्रचलित आहिनि जीअं त्योहार अनुष्ठान रीति रवाजु कलाऊं जीअं असां ॾियारी सिंधी चेटीचंड होली जन्माष्टमी नवरात्रा इहे घणेई त्योहार मल्हाया या वेंदा आहिनि अॼुकल्ह माण्हू नवरात्रनि में डांडिया कंदा आहिनि पर माण्हुनि खे पहिरीं जूं पुराणियूं कथाऊं अञा बि आहिनि जीअं विश्वास हिकु सुहागण माईअ खे मांग में सिंदूर भरण ज़रूरी आहे मंगलसूत्र पाइण ज़रूरी आहे